आं मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय अला एफआव टेक्सि गारि बुक खालामदोंमोन दा बुक खालामनायजों लोगोसे बुक खालामनाय बायदि बिथाङा फैदों टेक्सिया लांफैदों आरो लकेसन जि सहैनांगौ जायगा थांनांगौ जायगा बियावहाय लांदों आरो मोजाङै मोजां सहैदों दा बियावहाय सहैनायजों लोगोसे गारिनि भारा होनांगौ जानायलाय आंनाव खेस फैसा गैयिलाय आं ड्राइभारनाव सोंदोंमोन आदा नोंनियाव अनलाइन पेमेन खालामनायनि मोनसे बिदिनो सुबिदा दं नामा होननानै आं सोंनाय जादोंमोन आंनाव खेस गैयिखाय अब्ला बिथाङा बुंदों जे औ दङ फंबाय होनो हागोन अनलाइन पेमेनखौ आंनियाव खालामनो हागोन दा बिदि बुंनायलाय आं गोजोननाय मोननानै बिथांनो अनलाइन पेमेनखौ खालामदों आंनाव खेस गैयिलाय खेस खालामनायजों लोगोसे बिथाङा गावनि थांफिननांगौ जायगायाव थांनानै भारा टेक्सिखौ बोहैफिननाय जादों